حکومت میں بہت ساری اسکیمیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں وہ جیسے کہ لوگوں کے لیے بیمار لوگوں کے لیے فری علاج غریبوں کے لیے نئی نئی اسکیمیں ہو جاتی ہیں جو عورتیں ودھوا ہو جاتی ہیں ان کے لیے ودھوا پینشن یوجنا اور اس کے علاوہ بوڑھے مرد عورت کے لیے بھی اولڈ ایج اسکیم کا بھی کام اس پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو بچے غریب ہوتے ہیں ان کی پڑھائی کا انتظام حکومت کرتی ہے اور بھی بہت سارے کام حکومت کر رہی ہے جن کا میں فائدہ اٹھاتی ہوں اور دوسرے لوگ بھی ان اسکیموں کا فائدہ اٹھاتے ہیں